सम्झो मां नव दौरनि में पढ़ंदो हुयुमि तंहिंमहिल असांखे स्कूल मां वठी विया गिरनल त छा मजो आयो गिरनार ते घुमण में परिक्सत ईअं पियो थिए के बसि इन में आनंद ई आनंद वठूं गिरनार ते छोके असां गिरनाल में सम्झो के नव हज़ार नौ सौ नवानवे मतिलबु सम्झो ॾह हज़ार मां हिकु ॾाको घटि मतिलबु के हिकु सीरी घटि आहे त अगरि सुबुह मां असां छहे बजे खां चालू कयूं त दोपरनि जो ॿारहं थींदे थींदे थींदे सम्झो के टे हज़ार तई पंटीह सौ डाका ई चढ़ी सघियासीं तंहिंखां पोइ कोई उन खां पोइ बि ॿियो दफ़ो सम्झो फैमिलीस ऐं फ्रेंड मतिलबु पंहिंजा ग्रूप जा सम्झो भाई बंद दोस्त यार थेिया हिननि सां गॾु बि वियासीं पंहिंजो गिगनार त बि सम्झो के सुबुह खां मतिलबु साम सुधी शाम कहा से त बि मतिलब सम्झो पंज हज़ार ॾाका चढ़ी सघिया इन खां मथे मतिलबु वया न आहियूं ऐं ॿी ॻाल्हि छा आहे के केॾीमल्हि बि ॾिसूं न त गिरनारा ई आहे मतिलबु मस्तु घुमण जहिड़ो स्थर आहे तंहिंखां पोइ उन साइड सोमनाथ आहे त सोमनाथ बि असां विया आहियूं उते जाम मतिलबु सम्झो के वञूं त था हिकदमि दरिया किनारे वेहण जो आनंद बि जी मस्तु ईंदो आहे अने आजू बाजू में चौपाटी आहे अने पासे में ऊंट आहे सवारी घुड़ा सवारी हीअ सभु सभु सम्झो ऊंट सवारी घोड़ा सवारी अने हिननि में बि आनंद ईंदो आहे ऐं घोड़ा सवारी करो हिकु साइड टेबल बि पया हुजनि ऐं नारेल पानी पियो ऐं पाण खे हीअं थिएसि सुबुह मां सवेल वञूं था त भोलेनाथ जी आरतीअ जो लाभ वठी था सघूं अने शाम जो बि भोलेनाथ जी आरती जो अने पिछले टाइम में सम्झो त सनानु पाणी करे आने एक्स वाए ज़ेड मां तव्हांखे चयोमाव उने के ऊंट सवारी घोड़े सवारी प्लस साइक्लिंग ही ते अने सम्झो हुते कुर्सी टेबलनि ते तव्हां नाश्तो पाणी नारेल पाणी एक्स वाए ज़ेड सभु मतिलब तव्हां करे था सघोसि